बिहारके कुछ क्षेत्र तऽ ग्रामीण क्षेत्रके अन्तर्गत आबै छै बट कुछ क्षेत्र शहरीकरणके बाद शहरी हो गेल छै जेना कि हम सब जानै छियै शहरी क्षेत्रमे पश्चिमी सभ्यता जल्दी ही प्रवेश कर जाइ छै ओनाही बिहारके कुछ लोगोमे शहरी हवा लग गेल छै जेना कि बिहारके ग्रामीण ग्रामीण लोग आज भी अपन संस्कृति सभ्यताके जिन्दा राखल छै वहीं शहरी लोग कहीं नऽ कहीं ई सब भूल रहल छै फिर भी कुछ शहरी लोग भी कुछ शहरी लोग अभियो अपन सभ्यताके गुणगान करै छै और अपन सभ्यता और संस्कृतिमे ही संस्कृतिमे ही रहि रहल छै जेना कि भाषा ग्रामीण लोग अपन मैथिली मगही ठेठी भाषा जे बिहारके पौराणिक पारम्परिक भाषा छै ओकर साथ ओकर साथ ही ओकर साथ ही रहै छै लेकिन शहरी लोग शहरी लोग ज्यादातर आमतौर पर हिन्दी भा हिन्दी भाषी हो रहल छै अपन भाषा सभ्यता के वो लोग कहीं नऽ कहीं भूल जा रहल छै कपड़ा कपड़ेके कपड़ा कपड़ा भी वो लोग पश्चिमी सभ्यताके अनुसार अपना रहे लेकिन ग्रामीण लोग अभी भी अपने सभ्यता खान पान और अपने अपने संस्कृतिकऽ पूरा ध्यान रखि रहल छै और ओ अपन सभ्यताके ओनाही पौराणिक और पारम्परिक तरीकेसऽ अपन सभ्यताके गर्व करै छै और ओकरा पालन करै छै